دیہی اور شہری علاقوں کا کھیل کھیلنے کا جو فرق ہے دیہی میں لینڈ آف سورسز کچھ زیادہ ہی ہے اور شہری میں لینڈ آف سورسز تھوڑا کم ہے تو دیہی میں لوگ اپنے علاقوں کے اندر اپنے کھیت کے اندر اپنے گراؤنڈ کے اندر جو زیادہ کھیل کھیلتے ہیں وہ ہے کرکٹ ہاکی کبڈی اور دیگر اپنے علاقائی کھیل سے اپنے آپ کو اس میں لطف اٹھاتے ہیں اور شہری کے اندر زیادہ تر لینڈ آف سورس مطلب زمین اور جگہ کی کمی کے کارن وہ زیادہ تر کلب اپنے آپ کو رجسٹریشن کرواتے ہیں فیس جمع کرتے ہیں اور اسی کے اندر جتنا ٹائم ملتا ہے ان میں ہی وہ اپنا کھیل کھیلتے ہیں اس میں بھی فٹ وال ہوتا ہے بیڈمنٹن ہوتا ہے ٹیبل ٹینس ہوتا ہے کرکیٹ بھی ہوتا ہے تو یہی فرق ہے اور دیہی میں آپ اگر بچپن میں ہم لوگ دیکھا کرتے تھے اور ہم لوگ نے اپلائی بھی کیا تھا اس چیز کو کہ صبح نکلتے تھے تو شام کو ہی گھر واپس آتے تھے کرکیٹ کھیل کے یا پھر دیگر اپنے علاقائی کھیلوں کے ساتھ تو یہ جنون ہوا کرتا تھا بچپنوں کے اندر اب تو شہر کے اندر تو بچے کو بس سنڈے یا پھر سٹرڈے دو دن چھٹی اگر ہوا ہے ملتا ہے تو اس میں ہی وہ اپنے کھیل کو انجام دیتے ہیں اور یونیورسٹی جو شہری شہری علاقے میں یونیورسٹی ہے اس کے اندر ایک پروپر نظام ہوتا ہے یونیورسٹی کا کہ آپ اس میں بھاگ لے کر اپنے آپ کو ایکٹوٹیز میں اپنے آپ کو اس میں مضبوط بناویں اکسٹرا کوک کوکیلکولر ایکٹوٹیز میں اپنے آپ کو اس میں دلجوئی کے ساتھ اپنے آپ کو اس میں صرف کریں جوکہ اچھی بات ہے اس میں مینٹلی اور فزیکلی اور اموشنلی سارے چیز سے وہ فٹ ہوتا ہوتے ہیں جب یہ چیز کرتے ہیں کھلاڑی کھیلتے ہیں تو وہ سارے نظام کو اپنے باڈی ایکٹوٹیز کو فزیکل اور ایکٹوٹیز کو اور سارے دیگر چیز کو ڈیولپمنٹ کی طرف لے جاتے ہیں تو ان کا مینٹلی بھی ڈیولپمنٹ ہوتا ہے اموشنلی بھی ڈیولپمنٹ ہوتا ہے اور فزیکلی بھی ڈیولپمنٹ ہوتا ہے تو اسی طریقے سے دیہی کے دیہی علاقوں میں جو کھیل کھیلی جاتی ہیں یہ سب بھی اسی طریقے سے کھیلی جاتی ہے اور کھیلنے کا جو انداز ہے وہی طرز بیاں وہی سیم ایک ہی رول ہوتا ہے کرکیٹ کے اندر یا پھر کبڈی کے اندر یا پھر فٹ بال یا پھر ٹیبل ٹینس یہ سب انڈور گیم وہاں پر اکثریت اکسیری کے ساتھ کھیلی جاتی ہے اور گاؤں کے اندر بھی کھیلی جاتی ہے بیڈمنٹن ٹیبل ٹینس یہ بھی انڈوڑ گیم ہی میں ہی آتا ہے تو بس یہی فرق ہے دیہی اور شہری علاقوں میں کھیل کھیلنے کا یہی فرق ہے